जी मैम हाँ आपने सही सुना हाँ मिलेगा पर आप इतने पेंसिल का क्या करेंगी

जी तो आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो आप बच् बच्चों में फ़्री बाँटेंगी जी अच्छा ठीक है तो आईए हमारी दुकान पर एक बार देख लीजिए जी एक बार आईए हमारे दुकान पर देख लीजिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बहुत सारे हैं जिन्हें हमारे यहाँ बच्चों के लिए उनको पढ़ने के बुक हैं हाँ आईए एक बार हमारे दुकान जी हाँ आप आईए वह क्या करेंगी आप जी जी अच्छा तो आप कहाँ पर पढ़ाती हैं तो ठीक है आईए आप देख लीजिए हमारी दुकान पर हाँ आईए सब है हमारे दुकान पर आपको जो चाहिए वह ले सकती हैं और अच्छी क्वा हाँ आईए सही थोड़ा बहुत कम हो जाएगा आपको रेट में हाँ आप सही सुनी हैं एक बार आप आए तो हमारे दुकान पर आपको सही सामान सही दाम दाम में मिलेगा हाँ ठीक है आइए अच्छी क्वालटी का हमारे दुकान पर सामान जी मैम ठीक है नमस्ते